हलसेल दखाना गोबाङानो दं जेरै बें गस्ला दखान लंफेन दखान जों हलसेलाव बे गस्ला गांसेखौ जौसे राङाव मोन्नो हायो आरो बिदिनो मेरला रोखोमनि गस्ला मेरला रोखोमनि दख'ना मोन्नो हायो आरोखि ना बेंटल बाजाराव हलसेलाव स' हलसेल होनोबा जों दाम खमै मोन्नायखौ बुजियो आरो बिदिनो जोङो हलसेल दामाव लाबोनानै दाम गोसायावबो फानफैनो हायो एसे सिगाङावनो संख्रि बानलुनि दामा ओरैबायदि बारायदोंमोन जायखौ सिगाङाव ओरैबायदि थाइनै बा थाइबानि संख्रि जों मोननो हायोमोन सिगां दाथ' जोङो गासिखौबो बारायजोबबाय दा बावै संख्रिया जि रां आरो थावा जौसे रांनिबो बारा जाबाय मैगं थाइगंनि बेसेनफोराथ' दा ओरैबायदि बारा मा होन्नानै बुङोब्ला मैगं थाइगंनि बेसेना टमेट' आ साइथ थाखा प'वा बानलुआबो साइथ थाखा प'वा आरो बुंनाङा ओरैबायदि दाम गोसा दाम गोसा मैगंफोर दं जायखौ जों लकेल मानसिफोरा बायनानै जानो हाया हाया जादों अनलाइन सपिं नि सोमोन्दै आं बुंनो थाङोब्ला अनलाइन सपिं खौ आं सिगाङाव मोजां मोनोमोन दा मोजां मोनला मानो होन्नानै बुङोबा मीश' एप जेब्ला आं गांसे गस्ला बिहरदोंमोन अब्ला गस्लाया आंना मोजां सफैयाखै गस्लाया ओरैबायदि गाज्रि सफैदों जायखौ आं मोजांखौनो मोनाखैना बिहरनाय क्वालिटी बायदि हिसाबै जायाखै बेनोसै आरो ना